औ हेल' औ सोरमोनलाय औ ए औ औ आमफ्राय बेरायनो

बोथोरा मानि बोथोराथ' ओरैनो मोजाङानो औ नुजादों औ गरमाथ' नै साननै सानथामनि सिगां गरमानोमोन आमफाय नै दिनैहाय एसे अखा हादों नालाय आमफ्राय अखा हानायखाय हो

औ थांजायो मालाय बेरायहैगासिनोसै दाख्लि गरमाव औ जेबो नङा मोजाङानो थानाय जानायाबो जेबो नङा सुबिदा दङ गरमफ्राबो गरम द्राय नङा नै दासान्दि मोजाङानो बिदिनो एसे गोजानानो माबासो नो जागोन्दां माबासोआनो जागोन्दां सायेद सवाथोर सोआनो जागोन्दां आन्दासाव थांजायो ओं गारि भारा लांनांगोन ओरैनोथ' थांनो हानाय नङा निजा बा मोनाबोयो नालाय गोजान नालाय